एहेन तऽ अखनी घटना नहि आबयके चाही महज आइ से तीन चारि साल पहिने कोरोना ले कऽ कोरोनाके हल्ला रहै तऽ धियोपुता नहि सयानो नहि बुझै रहै जे कथीके कहै कोरोना तऽ लोक दिल्ली पंजाब से कोरोना लए कऽ लोक मतलब गड़ी उड़ी बन्द हो गेल रहै कोरोनामे कोरोनाके हल्ला रहै तऽ लोक कोरोना से कोइ बुलते पैदले आबै रहै बाहर से मतलब बहुत कोरोनाके हल्ला रहै केकरो देह मे कोइ नहि सटै रहै छुआछूत मानै रहै कोइ बाहर से आबै रहै तऽ ओकरा देह मे नहि सटो दै रहय अलग रखै रहै इसकुल परमे रखै रहै ओकरा घरके खाना नहि कोरोनाके चक्करमे ओकरा घर पर से घर परके आदमीके नहि ओकरा संगमे मिले दै रहै मतलब बाल बच्चा मियाँ बीबी केकरो नहि मिलय दै रहै कोरोना के हल्ला से एकठम नै करौना मे रहऽ दै रहय मतलब करौना मे नऽ दूर दूर लोक के हटेने रहय छलै